خاص طور پر ٹیکنالوجی کی جتنی بھی تعریف کیجیے کی جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہم لوگ بہت چیز کی جانکاری اٹھا سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی ہر دنیا کو بھی جانکاری دی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ بہت سارے لوگ پڑھائی بھی کر پاتے ہیں جیسے موبائل ہو انٹرنیٹ ہو مطل انٹرنیٹ ہر ایک چیز ہو پہلے کے زمانے کے لوگ بہت ساری مصیبتیں اٹھاتی تھے اب نہیں اٹھا سکتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہر انسان کو سویدھا ہو گیا ہے اور ٹیکنالوجی آنے کے بعد بہت کسی کو آسانی پیدا ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعہ جیسے کہ ہماری ممی لو پہلے زمانے میں مصالحہ وغیرہ ہوا ک کپڑے وغیرہ سب چیز ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا تھا اور اسے بہت پریشانیاں بھی ہوتی تھیں آج ٹیکلو ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے صرف صرف ہاتھ مطلب بٹن کے ذریعہ کام ہو جاتا ہے لیکی ٹیکنالوجی آ کر ہم لوگوں کو بہت اچھی سی زندگی میں اچھی دی کامیابی دی اور ٹیکنالوجی بہت ہی ضروری ہے اور موبائل کے ذریعہ ہم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعہ موبائل استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کمپوٹر کے ذریعہ ہم لوگ پڑھائی استعمال کرتے ہیں کمپوٹر وغیرہ چلاتے ہیں دنیا کی ساری جانکاریاں لیتی ہے ٹیکنالوجی ہی کے ذریعہ ہر ایک چیز کی جانکاری ملتی ہے اگر آج کے آج کے دور میں ٹیکنالوجی نہ رہتی ہے تو پھر ہم لوگ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں اس لیے ٹیکنالوجی ہر ایک کسی لیے بہت ہی ضرور